ہمارے باورچی خانے میں بڑے بڑے بھگونے ہیں جس میں چاول وغیرہ بنائے جاتے ہیں کچھ ڈنر شیٹیں ہیں جس میں آنے والے مہمانوں کو اس کے اندر کھانا پیش کیا جاتا ہے اور کچھ چھوٹے بھگونے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے برتن وغیرہ بھی ہیں سب آئٹم کے برتن ہیں جیسی ضرورت ہوتی ہے انہیں برتنوں سے کو استمعال کیا جاتا ہے